جی کون بول رہے ہیں ہاں ہاں بول رہے ہیں جی بتائیے کیا پوچھنا ہے اچھا جی بالکل دیکھیئے پہلی بات تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو ہیرو پیشن پرو ہے وہ آج کے ٹائم میں مارکیٹ میں سب سے اچھی اور ایک برانڈیڈ بائک ہے ٹھیک ہے جس کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے آج کل مارکیٹ کے اندر اور یہ ہیرو کی ایک نئی لک میں لانچ کی ہوئی ایک نیا ٹو ویلر بائک ہے جو کہ آج کل عموماً اگر آپ دیکھیں گے تو آج کل سبھی شہروں میں ہر مطلب سیریز میں ان کی سڑکوں پر ہیرو پیشن پرو نظر آئے گی اور کچھ آپ جاننا چاہیں تو بتائیے اس کا مائیلیج بہت اچھا ہے سیونٹی کلو میٹر کمپنی خود لکھ کے دیتی ہے سیونٹی کلو میٹر پر لیٹر کے حساب سے اس کا مائیلیج ہے اسپیڈ بہت اچھی ہے لک وائز بہت اچھی ہے اور ہر لحاظ سے مطلب اگر میں مضبوطی کے حساب سے دیکھوں تو مضبوطی کے حساب سے بھی آپ کو یہ ایک بہت اچھی اور بہت پرفیکٹ اور ریزنیبل پرائز میں ملنے والی بائک ہے جی جی جی نہیں بہت بہتر ہے بہت بہتر اگر آپ کمپیئر بھی کریں گے نا دوسری کمپنیز کے بائک سے جیسے آپ نے پلسر کا نام لیا تو اگر میں کمپریزن کروں گا تو بھی آپ جو ہے ہیرو پیشن پرو کو بہت مطلب بہتر پائیں گے اوور آل جو اس کی اس کی جو مارکیٹ کنڈیشن ہے اس کی جو مارکیٹ ویلیو ہے اور آج کے ٹائم میں جو اس کی مارکیٹ ڈیمانڈ ہے وہ بہت زیادہ ہے اور بائک کے مقابلے بھی تو یہ پرفیکٹ بائک رہے گی آپ کے لیے جی بتائیے دیکھیے الیکٹرک وہیکل میں جیسے کہ آپ کو بتایا تھا ساری کمپنیز اس کے اوپر آج کل کام کر رہی ہیں تو یہ ہیرو پیشن پرو بھی جو ہے اس کے اوپر کام کر رہی ہے اور بہت جلد ہی آپ کو یہ بائک ای وی میں بھی دیکھنے کو ملے گی مطلب ایضاً الیکٹرک وہیکل بھی آپ کو یہ بائک آن روڈ دیکھنے کو ملے گی تو کمپنیز اس کے اوپر کام کر رہی ہے اور بہت جلد آپ کو ای وی میں بھی یہ مل جائے گی

جی ہمارا شو روم ہے سیکٹر پندرہ نوئیڈا میں اور ہمارا جو آفس ٹائم ہے شو روم کا جو ہمارا ٹائمنگ ہے وہ صبح نو بجے سے اور شام کو سات بجے تک کھلتا ہے آپ اس بیچ میں کبھی بھی آ جائیے اور اپنا پرچیز کر سکتے ہیں بائک نہیں نہیں نہیں ہمارا تو ٹوئنٹی فور مطلب آل سیون ڈیز ویک میں کھلتا ہے سنڈے کو بھی کھلتا ہے تو کوئی ڈے آف نہیں ہے آپ کبھی بھی آ سکتے ہیں جی جی بالکل سر بالکل موسٹ ویلکم سر موسٹ ویلکم ویلکم سر ویلکم تھینک یو